میں نے حال ہی میں فوڈ ڈیلیوری كے لیے آڈر كیا تھا اب مجھے رسم ادائیگی كے لیے رسید كی نقل كی ضرورت ہے تو میں ریسٹراں كے ایپ پر جا كر اپنے آڈر كی تاریخ چیک كر كے اور اس سے اپنی رسید كی نقل ڈاؤن لوڈ كروں گا